बे खोथियाफ्रा खुबैजोब्बाय मा रोखोम माबाफ्रालाय अखाफ्रा मा मा माइ खुबैखो औ औ

आं आंहाबो बेबादिनो जि बे माबा गयासुरि आरो खिस्स' परगथिया माइब्रा एसे बेखौ खुबैनाय जाबाय दा खोथियानो खोथियायानो जौथ'आखै एसे नांबावगौ राथ'वाखै औ औ

दंथ'यो हाब माखासे ट्रेकटर होआबा बहा हास्लाबबावनो माखासे ट्रेकटर होनोसै माखासे हालेवनोसै दे दे दे औ